सुरवातीक सांगशीत म्हणल्यार संगीत हें म्हाका खूब आवडटा संगिताक आमी दर्या दर्या वांगडा कंपेर करूं येता कारण जशी आमी दर्याची खोलाय मोजूंक पावूंक ना आजून मेरेन तशेंच संगिताची खोलाय आजून मेरेन तरी कोण मोजूंक अशी पावोंक ना लायक इट्स अ वास्ट सी यू कॅन सी संगिता खातीर म्हजे गोल्स सो पयले म्हणल्यार हांव शिकतां संगीत सो हातून म्हाका करियर म्हाजो करूंक जाय ताचे खातीर पयलो म्हणल्यार आवाजाची क्वॉलिटी गावपाची टॅक्निक्स हाचेर काम खूब जावंक जाय आवाजान विभ्राटो कसो हाडप आवाजाची आवाजान मधुरता कशी हाडप हाचेर पयलें काम जावंक जाय तशेंच हे संगीत क्षेत्रान बरे बरे व्हडल्या आर्टिस्टा वांगडा बसपाचें हेंवूय म्हाजें स्वप्न आसा कारण तांचें सांग सांगातान बसप खूब मोलाचें कारण आमकांय तातूंसून खूब कितें कितें शिकपाक मेयटा हाणी एक म्हणल्यार